भारतमे पिछला किछु दशकमे नव नौकरी आ भूमिका सामने आयल छै कए प्रकारके नव नौकरीके भूमिका सामने आयल छै जेना दोकान दोकान ग्रामीण क्षेत्र आओर शहरी क्षेत्रमे खोलल जाइत छै दोकान कै प्रकारके होइत छै कपड़ाके दोकान खाना पीनाके दोकान आओर किराना दोकान किराना दोकानमे कुरकुरे बिस्किट ईसभ बेचैत छै छोटा छोटा स्तरपर कपड़ा दोकानपर कपड़ा स्तरपर बेचल जाइत छै सामान दोकानसे भी पूँजी प्राप्त होइत अछि दोकानसँ आओर यातायात यातायात जेनाकि हम कतहु घुमय लेल जाइत छी घुमय लेल जाइत समय घुमय लेल जाइत समय जेनाकि हम दूर घूमय लेल जाइत छी कोनो बस या गाड़ी रिजर्व करबै रिजर्व करयमे आओर गाड़ीवलाके पैसा लगतै पैसा लै के बाद गाड़ीवलाके नौकरी मतलब पूरा हेतै नौकरीमे जेना किछु हेतै पैसा लेतै ओकर ओहि हिसाबसँ ओकर महिनाके नौकरी बना देतै यातायातमे भी आइ काल्हिके बहुत ही सुविधा भेलैए जेनाकि बस ट्रेनवला भी ट्रेनके टिकटमे बहुत ज्यादा कमाइ होइत छै ट्रेनमे बहुत ज्यादा लोक उपलब्ध होइत छै आओर ट्रेनमे टिकटके माध्यमसँ बहुत पैसा आबैत छै सी एस पी सी एस पी ग्रामीण तौरपर ग्रामीणमे सी एस पी दोकान खोलिके छोटा मोटा बैंकके स्तर छै सी एस पी सी एस पी मे एक हजार टाकापर दस टाका एक हजार टाका निकालयपर दस टाका लैत छै आधारके माध्यमसँ पैसा निकालैत छै आओर ऐसे ही करिके सी एस पी वला कमाबैत छै हॉल कभी जिला स्तर जिलामे मनोरञ्जनके लिए हॉल आबैत अछि हॉलमे सिनेमा हॉल जेना भेल सिनेमा हॉलमे लोकसभ मूवी देखैके लिए जाइत अछि आओर टिकट खरीदैत छै टिकट जे खरीदैत छै ओहिके माध्यमसँ हॉलके तरफ हॉलमे वृद्धि होइत अछि आओर पैसा कमबैत अछि जेनाकि आओर रेल रेलवे नौकरी रेलवेमे नौकरी लोकसभ एक्जाम तिक्जाम पास करिके नौकरी दैत छै आओर रेलवेमे नौकरी प्राप्त करैत छै इहो एगो नव नव नौकरी भेल मछली पालन मुर्गा पालनसभ नव नौकरी भेल मछली पालनमे लोक तालाब खुनवाए कऽ आओर मछली गिराए कऽ ओकर फ्रेश पानी खाना पीना मछलीके जे मुर्गा पालनमे लोक मुर्गाके छोटा छोटा बच्चा गिरा कऽ ओ मुर्गाकेँ बड़ा केलक आओर ओकरा बेचलक